पैह्ले अस सूट सलबार लांदे हे साड़ियां लांदे हे अज्जकल दा ओह् ऐ अज्जकल पैंटा कमीज़ां ते कैपरियां लाइयै लोग बाह्र जंदे ते लोकें ई शर्म नी रेह्दी ऐ लोक अज्जकल बेशर्म होई चुके दे न ते अस एह् गल्ल नी चांह्दे हे कि बल्कि ओह् होऐ पैह्ले पैह्ले बी ओह् ताइयें जेह्के पैह्ले लोक हे जेह्के उ'नेंगी शर्म होंदी ही थोह्ड़ी ओह् इंडियन कल्चर अपनांदे हे अज्जकल ते लोग जेह्के वेस्टर्न ओह् अपनांदे न ते अज्जकल जंदे लोक बाह्र जंदे घूमने गी बाह्र घूमियै औंदे इक गी फैशन दिखदे उ'यै फैशन दूआ लग्गी पौंदा करन ते अज्जकल लोकें च मड़ी शर्म गै नी रेह्दी ऐ अस करी बी केह् सकने न ते